हिक समय में हिक अहिड़ो टाइम आयो असांजे ज़िंदगीअ में की असांखे इलाही मुश्किलनि जो सामनो करिणो पियो मुंहिंजे पापा खे इलाही नुक़सान थी वियो कम में और असां बि नंढा हुआसीं पढ़ाई कंदा हुआसीं मुंहिंजा ॿ भाऊ भेण बि हुया उहो बि पढ़ाई कंदा हुया मां बि पढ़ंदी हुयमि मां ॿारहो पास करे अञा फस्ट ईयर में एडमिशन ई वरितो हुयो तॾहिं जी ॻाल्हि आहे मुंहिंजे पापा खे इलाही नुक़सान थी वियो हुन समय में असांखे इलाही दिक्कतूनि जो सामनो करिणो पियो तॾहिं मुंहिंजो पापा नौकिरी करिण जे इलाही खिलाफ़ हुयो वरी बि मां नौकिरी करण लाइ हुननि जी मदद करण जे लाइ सोचो त मां हिन करे नौकिरी जॉइन करी मां नौकिरी करे थोरो पंहिंजे मम्मी पापा जी मदद करण चाहिंदी हुयमि त हुन टाइम असांखे इलाही संघर्षनि खां गुजरिनो पियो मुंहिंजी मम्मी बि कमु करणु शुरू कयंई एक्सपोट जो कमु कंदी हुई हू बि पूरो ॾींहं लॻी पई हूंदी हुई असांखे एतिरो नुक़सान थीयो हुयो की असांखे इलाही दिक्कतूं थियनि पियूं इन करे मां पंहिंजो पढ़ाई कॉरस्पोंडैंस करे ई ऐं नौकिरी सां गॾु पढ़ाई बि कई ऐं घर बि संभालियो ऐं पंहिंजे नंढे भाउ भेनरनि सां बि हिननि खे पढ़ण जे लाइ अॻियां हुननि खे चयो की तव्हां पढ़ाई न छॾियो पंहिंजी पढ़ाई पूरी कयो